हांवे एमझोन ऑनलायन श्योपींग वेल्यान स्मार्ट वॉच ऑर्डर केल्ली तेन्ना ताचे पॅकेजींग मातशें फुटिल्ले आशिल्लें तेन्ना म्हाका ही स्मार्ट वॉच नाका आनी हांव ती परत करता म्हाका नवीं वॉच धाडची ना जाल्यार ती परत घेवची आनी म्हजे पयशे म्हाका परत करचे